مذہب توہمات یعنی مذہبی عقائد اور رسومات جو کسی عقلی یا سائنسی بنیاد کے بغیر مانے جاتے ہیں مختلف معاشروں میں پائے جاتے ہیں ان کا مذہبی رسم کا تعلق عام طور پر لوگوں کو لوگوں کے ایمان خوف یا غیریقینی حالات سے ہوتا ہے میری رائے میں مذہب توہمات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم معاشرتی ثقافتی اور نفسیاتی حالات کا جائزہ لیں اگرچہ یہ توہمات بعض اوقات افراد یا معاشروں کو سکون اور حفاظت کا احساس دے سکتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عقلی سوچ اور علم کو فروغ دیا جائے تاکہ لوگ حقیقت اور خیال کے درمیان فرق کو سمجھ سکیں مذہبی توہمات کے مقابلے کے لیے چند قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جیسے تعلیم لوگوں کو سائنسی علم کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے اسی طرح ہم مذہبی توہمات سے دو دور رہ سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں جوکہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ توہمات عام طور پر ثقافتی روایات سے جڑے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں اکثر مذہبی عقائد کے ساتھ جوڑ کر اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں حالانکہ ان کی کوئی ٹھوس سائنسی بنیاد نہیں ہوتی